پندرہ نو سو بھہتر ایک ہزار دو سو گیارہ تین ہزار پانچ سو بیس چوبیس ہزار چھ سو پچیس دو لاکھ باسٹھ ہزار تین سو پندرا